हँ ठीक ठाक यौ हँ बहुत बढ़िआँ यौ अखन करेला की दर बिका रहल हँ अहाँ दिश अच्छा हम लेलहुँ अहाँकेँ पचपन रुपिए पाँच रूपैआ अहाँकेँ फाजिल कहलक कटहर बेचबै हँ कहाँ पैंसठि रुपिए तऽ हम काल्हि खन लेलहुँ हँ जँ पैंसठि के दिअ तऽ थोड़ेक बेच लिअ अखन रेट बढ़िआँ छै बादमे आओर डाउन भऽ जेतै हँ हँ अवश्य बेच लिअ नहि बेच लेब तऽ बढ़िआँ होयत अखन बढ़िआँ पाय भऽ जायत आ बादमे तऽ भऽ जायत ओ पंद्रह रुपए बीस रुपए दश रुपए से अखने बढ़िआँ बेच लेब तऽ ओ पाँच किलोके होयत तऽ एहि बीचमे चोरे काटि लेलक तऽ दश रुपिए बेचब आ अखन पाँच किलोके दाम तऽ आधे किलो बला एके किलो बला कटहर दऽ दैया तऽ ओएह काज किआ नहि करब निर्भीक भऽ जायब जे चोरो नहि लऽ जेता हँ दश किलो के गैहकी अछि जँ अपनेक बेचबाके हुए जबरदस्ती नहि बेचबाके हुए तऽ हम कहू काल्हि खन पठा देब गैहकी एगारह सवा एगारह बजेमे ओ जायत चिन्हबनि से हम हुनका लऽ के आयब ठकाइ से ओ लेता हँ हँ दश किलो लेता हुनका छनि एकटा भोजमे कटहरक तरकारी देबाक ठीक छै तहन कहि देबनि ने हुनका हुनका हम लऽ के आबि जायब काल्हि एगारह बजेमे अहाँ घर पर रहब ठीक छै हम आय हम पूछारी करबै ओ रामबिलास साहू सेहो कहने छलथि जे हमरा थोड़े कटहर होयत तऽ हम बेच लेब हुनका हम अहाँकेँ नाम नहि कहने रहिअनि आब आगू पाछू हेतै ताहि से कोन मतलब अइ अहाँकेँ जे ओ कहि देत जे हम लेब तऽ ओकरा हम रेट कहि देबै ओकरा लऽ के आयब अहाँ दऽ देबै